जोधपुर शहर को सन सिटी नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर विश्व का बहुत ही फर्स फ़ेमस क़िला मेहरानगढ़ है यहाँ पर अनेक प्रकार की गतिविधियाँ भी है यहाँ पर जीप लाइनिंग है तथा कैमल राइडिंग है तथा हॉर्स राइडिंग है एवम यहाँ के सभी अलग अलग कॉस्ट है इनके इनको इस्तेमाल किए जाने की तथा किले के अंदर बहुत ही पौर पौराणिक व धार्मिक स्थान भी है एवम हम क़िले से दूर जायें तो हम मंडोर भी जा सकते है यहाँ पर घूमने के लिए भी टिकट लगता है लग से टिकट लगता है बहुत सारी गतिविधियाँ भी है वहाँ पर भी घूमने के लिए फिरने के लिए तथा हमें हम वहाँ पर राइडिंग करने के लिए भी बहुत ही अनेक सी चीज़े हैं चीज़ें तथा खाने पीने के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध जगह है यहाँ पर और यहाँ पर उम्मीद भवन के नाम से भी एक भवन प्रसिद्ध है तथा इसमें भी अनेक प्रकार की गतिविधियाँ हैं इसमें बहुत ही पुरानी वस्तुएँ भी हैं जिन्हें हम राजा महाकाल राजा महाराजाओं के ज़माने से यहाँ पर रखी गई हैं उन्हें हम देख सकते हैं तथा उनको देखने के लिए अलग से टिकट लगता है तथा वहाँ घूम भी सकते हैं एवम घूमने के लिए भी अलग से टिकट लगता है वहाँ पर अनेक प्रकार की गतिविधियों भी कराई जाती है तथा हम वे अपने स इतिहास के बारे में जानकारी भी मिलती हैं वहाँ पर इतिहास के बारे में हमें राजा व महाराजायों के ब जन्म से लेकर मृत्यु तक सब युद्ध की जानकारी भी मिलती है बहुत मनोरंजनात्मक है सब कुछ